टेक्नोलॉजी के उसमें जैसे पहले मोबाइल वग़ैरह नहीं चलते थे जब से मोबाइल चलने लगे तब से कम्पनी के उसमें इज़ाफा हुआ है अपने आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म चाहे भर लो चाहे जो कर लो यातायात में रह पहले से हाल अपना साइकिल नहीं थी पैदल आते जाते थे ताँगे या रिक्शा से अब उसके बाद शायद साइकिल आई साइकिल चलने लगी साइकिल से आना जाना हुआ उसके बाद अब धीरे धीरे बुलेट ट्रेन भी चलने लगी मेट्रो चलने लगी हमारे लखनऊ में या सीरियल देख लीजिएगा मेट्रो स्टे मेट्रो हो गई वह जैसे पहले जबकि उसमें हो गया पहले पीसने के लिए मिक्सी वग़ैरह नहीं थी सिलबट्टे से पीसा जाता था घरों में चक्की चक्की थी हाथों से आटा या गेहूँ गेहूँ धान कूटा पीसा जाता था आज के में पहले से इलेक्ट्रॉनिक उसमें पहले से लग गए मिक्सी आ गई उससे पिसाई हो पीसा जाता है चाहे जो जितना जैसे हो उसमें टाइम कम लगता है टाइम की बचत होने लगी टेक्नोलॉजी के मुकाबले और इसमें यह हुआ मोबाइल के यूज़ करने से हमारे यहाँ यह अपना ऑनलाइन फार्म वग़ैरह है नेट वग़ैरह से टेक्नोलॉजी के उसमें जैसे पहले होना था कि रिजल्ट वग़ैरह देखना होता था तो पेपर में आता तभी देखा जाता देखा सकता था आज के युग में इलेक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जितने टाइम मन हो उतने टाइम अपना ऑनलाइन फार्म भर लो चाहे रिजल्ट देखना चाहे जो करना हो कर सकते हो और उसकी बात उसके आवागमन के साधन में भी इज़ाफा हुआ वह टेक्नोलॉजी के उसमें उद्योग उद्योगों में भी इज़ाफा हुआ टेक्नोलॉजी से आप आज के युग में इज़ाफा यह हुआ पहले के ज़माने में यह इलेक्ट्रीशियन वह गर टेक्नोलॉजी गाड़ी घोड़ा नहीं चलती थी आज पहले वह अभी पैदल चलता आता जाता था उसके बाद यह हुआ कि साइकिल आई साइकिल के बाद जब मोटरसाइकिल आई मोटरसाइकिल से धीरे धीरे कार बस आने लगी उसके बाद ट्रेन बनी ट्रेन आ गई ट्रेन के बाद मेट्रो बुलेट ट्रेन भी चलने लगी आप आज के युग में तो हमारे यहाँ लखनऊ लखनऊ में मेट्रो मेट्रो भी चल रही है